ہم لوگ داخلہ کرانے جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکومینٹس وغیرہ دینے پڑتے ہیں ٹیچروں کو سر کو تاکہ ہمارا بچے کا ایڈمیشن کیسے ہوگا پھر ڈاکومینٹس میں آدھار کارڈ وغیرہ ٹی سی وغیرہ اسکول میں مانگتے ہیں تو ہم کو دکھانی پڑتی ہے مقامی اسکول ہو چاہے کیسا بھی اسکول ہو مفت میں ایڈمیشن نہیں ہوتا پیسے دینے پڑتے ہیں ہزار روپئے دو ہزار روپئے وہاں سالے رکھ کے چوس لیتے ہیں ہمیں فیس ہم سے دبا کے لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دس ہزار مانگیں گے پھر بیس ہزار مانگیں گے مگر پھر ہم بولتے ہیں ہمارے پھٹے ٹوٹے حال ہیں ہمیں پیسے کم ہمارے لیے پیسے کم کر دو پھر وہ تھوڑے بہت پیسے کم کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سور کی اولاد ہوتے ہیں